आङो दिनै पारथि खालामदों फिसालानि थाखाय आं दिनै हटेलाव अरदार खालामदों मिस्थि दावदै गजा अवादार खालामदों बेखौ दिसकाउन्ट मोननो थाखाय आङो रायलायदोंमोन बिनि थाखाय आंनो एसे रेहाय नांगौमोन